आङो मेथाइखौ गिबियै मोजां मोनजेनदोंमोन होनोब्ला गायकफोरनि गोब्रा गोब्रा थाल हनाय बिसोरनि मिलौदो देंखो बोनाय आमफ्राय बिसोरो जेरै बादि खोनासंगिरिखौ गावसोरनि मिलौदो गारांजों गोसोखौ सुग्लायहोनो हायो बेखौ नुनानै आङो गावखौनो थुलुंगा खांहोनाय बायदि मोनदों मोन बै समाव आरो जे मेथाइ खननायनि गेजेरजों गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो बेनो आंखौ गोसो थुलुंगाखां होयो बा थुलुंगा खांहोदोंमोन